جی ہاں لائبریریاں علم اور تحقیق کے لیے بہترین مقامات ہے اور میں اکثر مختلف لائبریریوں کا وزٹ کرتا ہوں کچھ اہم لائبریریاں ہیں جہاں میں جاتا ہوں اسٹیٹ لائبریری یہ لائبریریاں حکومتی سرپرستی میں ہوتی ہے اور مختلف موضوعات پر وسیع ذخیرہ رکھتی ہیں یونیورسٹی لائبریری تعلیمی تحقیق کے لیے بہترین مقامات جہاں نصابی کتب اور تحقیقی مواد دستیاب ہوتا ہے ڈیجیٹل لائبریریاں آن لائن مواد تک رسائی فراہم کرتی ہے جو دور دراز کے لوگوں کے لیے مفید ہے میرے گھر میں بھی ایک چھوٹی ذاتی لائبریری ہے جہاں میں نے اپنی دلچسپی کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس لائبریری میں مختلف موضوعات پر کتابیں شامل ہیں جیسا کہ ادب اور اردو اور انگریزی ادب کی کتابیں تاریخ مختلف تاریخی واقعات اور شخصیات پر کتابیں ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی نئی ایجادات اور تکنیکی موضوعات پر کتب شاعری اردو اور فارسی شاعری کی کتابیں میری خوابوں کی لائبریری کا ایک خاص تصوّر ہے وسیع ذخیرہ مختلف موضوعات پر وسیع ذخیرہ کتب ڈیجیٹل سہولیات جدید ٹیکنالوجی سے لیس ڈیجیٹل کتابیں اور آن لائن مواد آرام دہ ماحول پڑھنے کے لیے آرام دہ نشستیں اور خاموشی تحقیقی وسائل مختلف تحقیقی مواد اور علمی جرائد تک رسائی یہ خوابوں کی لائبریری میرے لیے علم اور تحقیق کا مرکز ہوگی جہاں میں آرام سے مطالعہ کر سکوں اور نئے علم کو دریافت کر سکوں